हम किछु दिन पहिने पन्द्रह हजारमे टीवी लेने रहऽ टी वी बड़ निक अछि ओकर क्रियाकलाप बिल्कुल ठीकठाक अछि अखन तक कोनो तरहक समस्या नहि यऽ बहुत निक लागैए